हमारे गाँव में सारे बच्चे बाहर जा कर खेलते रहते हैं और वो सब मतलब एक मतलब एकता हो कर खेलते रहते हैं मिलजुल कर खेलते हैं और जिसकी वजह से वो उनका शारीरिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है उनका मानसिक संतुलन भी बहुत अच्छा रहता है लेकिन जो शहर के बच्चे हैं वो इतना नहीं करते मतलब उनको खेलने के लिए जगह ही नहीं हैउनके पास मिट्टी ही नहीं है तो ये एक बड़ी बात हो गई कि वो दिन रात फ़ोन पर लगे रहते हे ये क्या हो गया मतलब इतना फोन पर लगे रहना दिन रात लगे रहते है लेकिन गाँव में तो थोड़ा सा ये ठीक है सब लोग मतलब खेलने के लिए जा रहे हैं बाहर जा के खेलते हैं जिसकी वजह से हमारा देश इनकी वजह से ग्रो करेगा मतलब अगर तुम बच्चे छोटे टाइम पर ना खेलोगे तो क्या होगा तो आपका संतुडलन नहीं होगा या मानसिक विकास नहीं होगा आप किसी से बात नहीं कर सकते आप किसी के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते तो ये एक बड़ी समस्या की बात है